मैं जब भी लंबी बाइकिंग ट्रिप या किसी टूर के लिए बाहर जाती हूँ तो मैं अपने आप को तैयार करने के लिए पहले सारी चीज़ों ला कर रखूँगी कि मुझे रास्ते में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी चाहे वो मेरा हेलमेट हो मेरे ग्लब्स हो मेरा जैकेट हो या मेरी वॉटर बॉटल पानी की बॉटल या मेरे खाने पीने का थोड़ा स्नैक्स वग़ैरह या फिर चाहे मेरे जूते हो या फिर मेरी बाइक पर जो भी सामान मुझे रखना है उसके लिए रस्सी वग़ैरह जो भी एक्स्ट्रा में समान रहता है मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिस से मैं अपने साथ ख़ास तौर पर ले कर भी जाती हूँ क्योंकि बाइकिंग करते समय मुझे इन सब चज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है और साथ ही हेलमेट मेरा मेरी सुरक्षा भी करता है मेरा किसी हादसा होने से पहले मतलब मैं इसको लगा लूँ तो ये मेरी सुरक्षा कर सकता है कि मुझे कोई एक्सीडेंट भी अगर हो तो मुझे चोंट वग़ैरह ना लगे और साथ ही में लाइसेंस वग़ैरह आधार कार्ड डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें भी रखी रहती हूँ जो मेरे काफ़ी काम आते हैं अगर मेरे साथ कभी कई को कुछ ग़लत हो जाए तो इन सब चीज़ों के मदद से मैं बच भी जाऊँ

ये काफ़ी काम भी रहते हैं कुछ कहीं चेकिंग वग़ैरह चले तो मैं अपने डॉकूमेंट दिखा के आगे निकल भी सकूँ कहीं रोक टोक ना हो